दौड़ने से फ़ायदा होता है शरीर बढ़िया रहता है शरीर मस्त रहता है खाने पीने में भी पचता है सारी चीज़ बहुत बढ़िया से रहते हैं दिन भर मेहनत करते हैं खेती करते हैं गृहस्थी करते हैं तो फिट रहते हैं कोई तकलीफ़ नहीं होता है आपको सवेर में उठते हैं दु पहले दो किलोमीटर तीन किलोमीटर जाते हैं आते हैं इसको बाद में घूम फिरकर के आते हैं तो फिर कि न मुँह हाथ धोते हैं खाना उना खाते हैं इसको बाद दिन भर फिट रहते हैं अब शाम सुबह शाम करके भी चार बजे चले जाते हैं घूम करके आते हैं शरीर एकदम मस्त रहता है कभी शरीर में तकलीफ़ नहीं होता है कभी बीमारी नहीं होता है घूमने से यही फ़ायदा होता है मेहनत करने से यही फ़ायदा होता है जैसे खेत में गए मेहनत किए मेहनत करने से शरीर बना रहता है कभी तकलीफ़ नहीं होता है कभी शरीर में कोई दु ख ही नहीं आता है शरीर फिट रहता है आपको जहाँ तहाँ चले भी जाते हैं कहीं कितना दूर भी चले जाते हैं पैदल भी निकल जाते हैं हमको कोई दिक़्क़त नहीं होता है अभी शरीर एकदम बढ़िया रहता है बहुत बढ़िया से रहते हैं सवेर सुबह शाम दोनों टैम घूमते हैं खेत में मेहनत करते हैं खेती करते हैं खेती करते हैं हल चलाते हैं कभी खेती भी करते हैं गेहूँ का भी खेती करते हैं और हल भी चलाते हैं शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं होता है मेहनत करने से शरीर हमारा फिट रहता है सारी चीज़ बहुत बढ़िया से रहता है सुबह करके तो घूमने से बहुत मन लगता है और भी बहुत आदमी को देखते रहते हैं मोर्निंग करता है मोर्निंग में जाते हैं आते हैं इस सबको देखकर हमको भी बहुत अच्छा लगता है हम दोनों टैम जाते हैं सुबह शाम दोनों टैम जाते हैं खूब घूमते हैं चारों तरफ़ जाते हैं बहुत दूर तक ले चले जाते हैं दो दो तीन तीन किलोमीटर तक ले घूमकर के आते हैं पूरा पसीना पसीना भी होने से शरीर बहुत बढ़िया हो जाता है शरीर में कभी तकलीफ़ नहीं होता है आराम से रहते हैं आव खाना पीना भी बहुत बढ़िया से पचता है घूमने फिरने से हेल्थ बढ़िया रहता है आपको कोई तकलीफ़ नहीं होता है इस तरीक़ा से हम लोग किनो कही जे सुबह शाम घूमते हैं फिरते हैं रहते हैं चारों तरफ़ जाते हैं आते हैं इससे हमको फिट रहते हैं कोई तकलीफ़ नहीं है कोई दिक़्क़त नहीं है चारों तरफ़ जाते हैं आपको जाते रहते हैं आपको कितना दूरी तक ले कोई कहता है कि जे चार किलोमीटर चलना है तो चार किलोमीटर तक ले हम चले जाते हैं फिट रहते हैं शरीर फिट रहता है आने से घूमकर के आने से खाना में भी भूख लगता है खाने का भी टेस्ट आता है सारी चीज़ खाने के बहुत बढ़िया लगता है हमारा जिस तरीक़ा से शरीर है अभी फिट रहता है हम घूमते हैं तो हमको और अच्छा लगता है सुबह करके तो और अच्छा लगता है जैसे ठंडा में हैं अभी है सुबह करके शाम में जाते हैं तो इस तरीक़ा से बढ़िया हो जाता है कि जो घूमते रहें